میں ارجیت سنگھ کا گانا زیادہ تر سنتی ہوں ایک بار یہاں پہ ایک اسٹیج شو ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ مطلب لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ تو میں اپنی دوستوں کے ساتھ گئی تھی میں نے ارجیت سنگھ کا گانا سامنے سے سنا تھا مجھے بہت اچّھا لگتا ہے ان کا گانا ان کا گانا بہت ہی سریلا ہوتا ہے ان کے گانے کو سن کے ایک ماحول بن جاتا ہے جو کہ ماحو وہ ماحول واقعی میں بہت اچّھا رہتا ہے اس کے ساتھ انجوائے لینا اس گانے کے ساتھ انجوائے لینا تو واؤ ہوتا ہے واؤ بہت اچّھا لگتا ہے وہ ہمیں ارجیت سنگھ کا گانا اور میں زیادہ تر ارجیت سنگھ کا ہی گانا سننا پسند کرتی ہوں میرا فیورٹ سنگر وہی ہے مجھے وہی اچّھا لگتا ہے اس کے گانے میں اکثر فون پہ سن سنا کرتی ہوں خالی ٹائم میں بیٹھ کے کبھی اداس ہوتی ہوں تو اس کے گانے سن لیتی ہوں مجھے بہت فری فیل ہوتا ہے بہت اچّھا فیل ہوتا ہے مجھے بہت اچّھا لگتا ہے اس سے گانے سن کے میرا فیورٹ اداکارہ وہی ہے وہی میرا فیورٹ سنگر ہے